बाइक चलबयसँ पहिले आदमीकेँ देख लेना चाही बाइक अच्छा छै कि नहि छै तब कहीँ बाइकसँ निकालना चाही आदमीकेँ बाइक पहिले देख लेना चाही कलच अच्छा छै कि नहि इंजन अच्छा छै कि नहि ब्रेक कलच गियर मतलब बाइकमे जो भी जे भी चीज होइ छै बाइकमे देखि कऽ मतलब कहीँ जाना छै पिकनिकमे जाना छै या कहीँ रिश्तेदारमे जाना छै तऽ बाइक चलबयसँ पहिले बाइक देख लेना चाही कि हँ बाइक अच्छा छै कि नहि बाइक से हमरा जतय जाना छै ओतय हम बाइकसँ पहुँच जेबै कि नहि पहुँचबै एक दिन की भेल रहै कि हम बाइककेँ बिना देखने मतलब निकाललियै आओर कहीँ हमरा जाना रहै जेनाकि पूर्णियाँ हमरा जाना रहै आओर बाइकके बिना हम देखलियै देखलियै नहिए ने आओर बाइकसँ हम चलि देलियै रस्तामे बाइक हमर खराब भए गेलै आओर खराब होयके बाद हमरा बहुत सारा लफड़ा लागि गेलै मिस्त्रीके पास वहाँसँ ढलकाए कऽ लए कऽ जाए लए पड़लै ओकर बाद कलच पले कलच पलेट उड़ि गेलै बाइकमे कलच पलेट लगौलियै लगेलियै ओकर बाद इंजन तिंजनमे की भए गेलै बहुत सारा मतलब दिक्कत भए गेलै ता ओतय हमरा जाना रहै बहुत जरूरीमे लेकिन बाइक जे छै ने खराब भए गेलै खराब होयके चलते जे छै ने लेट लागि गेलै इएह लए कऽ जे छै ने आदमीकेँ जब भी कतहु घरसँ निकलै छै बाइक लए कऽ तऽ बाइककेँ हमेशा देखि कऽ चलना चाही कलच पलेट अच्छा छै कि नहि इंजन अच्छा छै कि नहि गियर लागै छै कि नहि लागै छै मतलब हर तरहके जे छै बाइकमे जे भी फंक्शन छै तऽ हर फंक्शनकेँ देखि कऽ चलना चाही तेल छै कि नहि छै यदि कहीँ जा रहल छियै यदि रिश्तेदारमे जा रहल छियै या कहीँ डॉक्टरके पास जा रहल छियै तऽ बाइक निकालयसँ पहिले घरसँ निकालयसँ पहिले यदि कहीँ दूर के सफर जा रहल छियै तऽ बाइककेँ जे छै ने हमेशा देखि कऽ चलना चाही कि बाइक मतलब ठीक ठाक छै कि नहि छै ये तब जा कऽ यदि यदि बाइक ठीक छै तबहे बाइक लए कऽ जाना चाही नहि तऽ बाइक रस्तामे जे छै खराब होयके बाद जे छै ने दिक्कत भए जाइ छै इएह लए कऽ बाइकसँ निकलयसँ पहिले घरमे चेक करि लेना चाही बाइक ठीक छै कि नहि छै